موسم اور کے لحاظ سے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو بہت ہی گرمیوں کے موسم میں ہم لوگ شملہ شملہ منالی اور کشمیر چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈ کے موسم میں ہم کہیں نہیں جاتے ہیں گھر ہی پڑے رہتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈ ہی اتنی ہوتی ہے کہ ہم کہیں جا ہی نہیں پاتے اور اس لیے ہم ٹھنڈ کے موسم میں کہیں نہیں جاتے گرمی کے موسم میں ہم شملہ منالی وغیرہ باہر گھومنے چلے جاتے ہیں اور اور اس لیے ہم باہر گھومنے چلے جاتے ہیں اور اور میرٹھ میلا میں اور درگاہ وغیرہ پہ باہر گھومنے جاتے ہیں لوگ پکنک مناتے ہیں بہت مزے کرتے ہیں پکنک منانے چلے جاتے ہیں ہم میرٹھ میلا دیوا میلا سب جگہوں پہ جاتے ہیں اور بقرعید پہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اور میٹھی عید پہ سویاں وغیرہ اور شیر وغیرہ کھاتے ہیں شیر وغیرہ کھا